खेल बहुत एक अच्छा शब्द है हर आदमी को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए खेल का बहुत शाब्दिक अर्थ होता है अगर आपको बहुत सारा खेल खेलते हैं हमेशा आदमी को कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए जिससे आदमी फिट रह सके आदमी मानसिक तौर पे मानसिक तौर पे स्वस्थ रह स्वस्थ रह सके और खेलने में जैसे कि भारत में सबसे प्रचलित खेल किरकीट को माना जाता है यहाँ के हर बच्चा कोन हर बच्चा को किरकीट पसंद होता है किरकीट आप किसी भी शहर में चले जाइए किसी भी गाँव में चले जाइए हर आदमी हर बच्चा हर ऐज का आदमी आपको किरकेट खेलते हुए मिल सकता है किरकेट बहुत अच्छा गेम माना जाता है उसके बाद आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है पर यहाँ के आदमी हॉकी खेलना पसंद नहीं करते हैं यहाँ के आदमी में ज़्यादे किरकिट का ज़्यादे आदमी को पसंद है इसीलिए आदमी किरकिट ज़्यादे खेलते हैं अच्छा है कोई भी आदमी किसी भी तरह से कोई खेल अगर खेल रहा है तो उसकी ज़िंदगी में हुआ अच्छा है और खेल में मन खेल में ये होता है कि खेल में दस पंद्रह का ग्रुप बनता है जिससे कि एक टीमवर्क का सही से उपयोग किया जाता है खेल में और जैसे कि आपको और आप आउटडोर गेम खेल सकते हैं इंडोर गेम खेल सकते हैं इंडोर गेम में आप कैरम चेस लूडो खेल सकते हैं चेस खेलने से आपका मानसिक तंदुरुस्त मानसिक तंदुरुस्त रहता है जिससे आपका दिमाग़ तेज़ होता है जैसे कि मेरे बाबा बोला करते थे कि चेस खेला करो चेस बहुत अच्छा चेस चेस माना जाता है बच्चों को बच्चों बच्चों को खेलने के लिए उसके बाद आप यहाँ के बहुत सारे युवा ताश भी खेलते हैं वो भी एक अच्छा गेम है पर बहुत सारा आदमी उसको मना करते हैं गेम करते हैं खेलने के बस आप ताश से भी आदमी का जो है मानसिक तेज़ होता है ताश भी आप खेल सकते हैं ओर कैरम भी आप खेल सकते हैं कैरम भी बहुत अच्छा गेम होता है जिससे कि आपको फीजीकल आप फीट रह सकते हैं और फ़ुटबॉल भी आपको खेलना चाहिए फ़ुटबॉल भी आप खेल सकते हैं फ़ुटबॉल भी खेलने में आपको मज़ा आएगा और फ़ुटबॉल भी एगारा टीम बनाके खेला जाता है गेम अच्छा गेम माना जाता माना जाता है